میں اپنی ثقافتی شناخت کے فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ میری جڑیں ایک ایسی کمیونٹی سے جڑی ہوئی ہیں جو دین روایت قربانی اور خدمت کے جذبے سے بھرپور ہے ہماری کمیونٹی کی تشکیل میں اسلامی تعلیمات اور بر صغیر کے تاریخی جدو جہد کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے بزرگوں نے نہ صرف دین کو سیکھا بلکہ اس کی روشنی اس کی روشنی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے قربانی بھی دی ایک تاریخی واقعہ جسے جس پر مجھے فخر ہے تحریک خلافت انیس سو انیس انیس سو چوبیس ہمارے آبا و اجاد کے دینی غیرت کا مظہر تھا جب بر صغیر کے مسلمان خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے یہ محض سیاسی نہیں بلکہ روحانی وابستگی کا اظہار تھا ایک متاثر کن شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد نہ صرف ایک عظیم عالم اور مفکر تھے بلکہ آزادی ہند کے صف اول کے رہنما بھی ان کی تقاریروں تحریروں اور خدمات نے مسلمانان ہند کے شعور کو بیدار کیا اور ثقافتی وقار کو بلند کیا